हां सारियां भाशा शैल ना हिन्दी इंगलिश डोगरी लेकिन जेहड़ी डोगरी भाशा ना जेहड़े डोगरे ना उनें ना डोगरी बोलनी गै चाहिदी अपने घरें च

एह् ऐ कि सानू जेहड़ी साढ़ी डोगरी मात्तर भाशा ऐ जेहड़ी जंदू अस पेदा होऐ है इयै स्टार्टिंग च घरें च जेहड़ी असें बोलना सिक्खी असें अपने मम्मी डैडी कोला बोलना सिक्खी ठीक ऐ उसी असें बड्डे होइयै की छड्डी ओड़नी उसी कदे बी नेईं छड्डना चाहिदा कि इ'यां सानू जेहड़ी साढ़ी जनरेशन ऐ उ'नें गी बी डोगरी सखानी चाहिदी ते असें घर डोगरी च गल्ल बात करनी चाहिदी और डोगरी बोलने दा मजा बड़ा अच्छा ऐ डोगरी इन्नी अच्छी लैंग्जवेज ऐ इन्नी मिट्ठी आबाज लैंग्वेंज ना जि'यां गाना बी ऐ अस डोगरे साढ़ी खंड मिट्ठी डोगरी जि'यां गाना बी बने दा ऐ मतलब डोगरी जेहड़ा कोई बोलदा इ'यां लगदा कि साढ़ा अपना ऐ भ्रा भैन ऐ ते में अपने बच्चें कन्नै डोगरी गै बोलनी होन्नी कि के उ''नें इंगलिश ते ओह् पढ़ी आंदे स्कूल तू लेकिन डोगरी उंदे कन्नै नेई ना स्कूल आहले घट्ट फोकस करदे ना ओह् ज्यादा इंगलिश च बोलदे ना लेकिन मेरी इ'यै कोशिश होंदी में इं'दे कन्नै डोगरी बोल्लां एह् मी सिखान डोगरी डोगरी च एह इहदा बर्ड़ दा मीनिंग एह् ऐ एहदे वर्ड दा मीनिंग एह् ऐ क्योंकि हून अस डोगरी ते साढ़े मां प्यो ने साढ़े कन्नै डोगरी च गल्ल कीती ते इनें ई अगर में बी इंदे कन्नै इंगलिश बोलङ जां गल्ल करङ इनें डोगरी कुत्थूं सिक्खनी